دہلی میں واقع انڈین اسلامک کلچرل سینٹر ایک اہم ثقافتی ادارہ ہے جو مختلف تہذیبی فنی تقریبات کا انعقاد کرتا ہے یہاں ڈرامے رقص موسیقی سیمینارز مشاعرے اور نمائش منعقد کی جاتی ہیں جو مختلف مذاہب و ثقافتوں کو آپس میں جوڑنے میں مدد دیتی ہیں یہ مرکز نہ صرف فنون لطیفہ کو فروغ دیتا ہے بلکہ قومی و بین بین الاقوامی سطح پر ثقافتی ہم آہنگی کی مثال بھی ہے اس ادارے کا ماحول علمی اور دوستانہ ہے جہاں فنکار دانشور اور عوام یکساں طور پر شریک ہوتے ہیں